नमस्कार नमस्कार रतनेश जी की हाल समाचार हँ हँ हँ हँ कहलहुँ हँ एखनिके परिप्रेक्ष्यमे हँ एन जी ओ के की रोल छै मीडियामे

हँ हँ हँ हँ हँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म

ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म

अच्छा वाह वाह वाह ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म वाह वाह वाह

हम ई जानय चाहैत छी कि एखनिके जे परिवेशमे तुरन्तमे जे अपना ओहिठाम रिसेंटमे जे एकटा घटना भेलै बिहारमे जे सोशल मीडिया बढ़ि चढ़ि कऽ सरकारी नियम परिनियम जे एकटा कोनो चीजके तऽ लगाम हेतै मीडियोपर तऽ कोनो लगाम छै जे एकटा एकटा स्थानके बाद अहाँ नहि बाजि सकैत छी या बिना कोनो साक्ष्यके अहाँ नहि बाजि सकैत छी तऽ जँऽ बिना साक्ष्यके जे कोनो एकटा मीडिया कर्मी जे छलाह सोशल मीडियाके माध्यमसँ कयलनि आ तकर बाद जे ई घटना भेलै एकर बाद की भेलैए आइके डेटमे सोशल मीडिया चाहे ओ अंकुश या निरंकुश दुनूमे की ओकर अथि भऽ सकैत छै

ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म अवेयरनेस ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म कय लेब ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हँ हँ आ ओकरा पावर होयबाक चाही खास कऽ कऽ जे ओ एकदम अहाँके ओ खतम कऽ देत मानि लिअ अहाँ ट्विटरपर छियै तऽ अहाँ जे कोनो गलत चीज देलियै तऽ ओकरा खतम कऽ दै ई अधिकार हमरा हिसाबसँ सभसँ बढ़बाक चाही मतलब ओ कम्पनीके जे कोनो छै मानि लिअ फेसबुक छै आ भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेन्ट जे कोनो जे छै जे बॉडी जे ओकरा देख रहल छै तऽ तकरा हँ ओकरा कमसँ कम एकटा कन्ट्रोलिंग रहबाक चाही जे किछु हम लिख देलियै आ ओहिपर धूम धड़ाम भऽ रहल छै से नहि होयबाक चाही हमरा हिसाबसँ हँ जी जी जी

ह्म्म ह्म्म

ध्यान दैत छै ई बड्ड पैघ बात छै ई बड्ड पैघ बात छै ह्म्म